یقیناً اپنے گھر کے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنا ہر شہر کی ذمے داری ہے یہ نہ صرف ہمارے ماحول خوبصورت بناتا ہے بلکہ صحت اور صفائی کو بھی یقیناً یقینی بناتا ہے جے ذیل میں ذیل میں بھی تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ میں میں اور میرے جیسے ذمے دار شہری اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں اپنے گھروں اور آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے اقدامات روزانہ کی صفائی میں اپنے گھر کی روزانہ کی صفائی کرتا ہوں اور اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ فرش کچن اور باتھ روم ہمیشہ صاف ہوں آنگ آنگن یا چھت پر جھاڑو لگانا اور پودوں کے آس پاس سے سوکھے پتے ہٹانا اور میری روز مرہ کی عادت ہے کچرے کو الگ الگ رکھنا میں کچرے کو گیلے اور سوکھے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پلاسٹک کاغذ اور گھاس جیسی جیسے ری سائیکل ہونے والے مواد مواد کو الگ رکھتا ہوں اور روزانہ کچرا گاڑی میں ڈالنے کے لیے دیتا ہوں گلی یا محلے کی صفائی میں تعاون

اگر اگر گلی میں کوئی گندگی اور نظر آئے تو خود صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں مونسپلٹی کی اطلاع دیتا ہوں پڑوسیوں کو صفائی میں خیال رکھنے کے تل تلقین کرتا ہوں تاکہ پورے محلے کی صاف ستھرائی رہے پھینکنے سے پرہیز میں کبھی بھی سڑک یا آوس عوامی جگہوں پر کوڑا نہیں پھینکتا سفر کے دوران بھی کچرا ایک تھیلی میں جمع کرتا ہوں اور مناسب جگہ پر ڈالتا ہوں پودے لگانا اور ماحول سنوارنا گھر کے آس پاس پودے لگاتا ہوں تاکہ آلودگی کم ہو اور فضا تازہ رہے میں محلے کی صفائی کی مہم یا شجرکاری میں بھی بڑ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں پانی کی نکاسی کا خیال رکھنا نالیوں کو بند نہیں ہونے دیتا اور وقتاً فوقتاً انہیں صاف رکھتا ہوں تاکہ گندا پانی جمع نہ ہو بارش کے بعد بھی نالیوں کا پانی جمع ہو تو محلے والوں کے ساتھ مل کر نکاسی کی کوشش کرتا ہوں صفائی کے متعلق شعور بیدار کرنا اپنے بچوں کو خاندان کے افراد کو صفائی کی اہمیت سمجھ سمجھاتا ہوں اسکول یا محلے کی صفائی میں متعلق تقریبات میں حصہ لیتا ہوں